आजकलके जेनेरशन एहन आबि गेलै हँ कि आजकलके बच्चासबके जे छै मैथिली भाषा बाजैलए नहि आबै छै तऽ ई छै जे अपन कल्चरके ओसब भुलि गेलै हँ आओर हिन्दी भाषा पकड़ि लेलकै हँ लेकिन नहि ओकरोसबके मैथिली भाषा बाजैके जरूरी छै किएक तऽ ओ अपन गाम घर आबै छै तऽ ओकरा बाजैमे प्रॉब्लम होइ छै या कतहु ओ हिन्दी बाजै छै तऽ जकरा हिन्दी भाषा नहि आबै छै ओकरा मैथिली आबै छै तऽ ओकरा ओ चीज बुझै नहि पड़ै छै कि ई की बाजै छै आओर ओ बच्चो जे छै से ओहो नहि बुझै छै जे आखिर ई की बाजि रहल छै तेँ एहि दुआरे जे छै से से आजकाल्हिके बच्चोके मैथिली भाषा बाजैके आबैके चाही ओहो मतलब बाजतै तहन ने अपन गामघर अएतै तऽ ओ अपन मैथिली भाषामे सबसँ बातचीत करतै तऽ मतलब आनन्द लागतै बातो करैमे आओर समझैओमे आगूवलाके आओर बालो बच्चासबके तेँ जे छै से सबके आजकाल्हिके जेनेरशनमे मैथिली भाषा सीखैके जरूरी छै